हा मूं फ़ेसबुक ट्विटर ऐं इंस्टाग्राम जहिड़नि प्रोग्रामनि जो उपयोग कयो आहे मां हिन में भक्ति भाव जा भॼन ऐं भक्तियूं जूं नंढियूं नंढियूं कथाऊं ऐं सुविचार ईंदा आहिनि से सभु ॾिसंदो आहियां ऐं ॿुधंदो आहियां ॿियो देश दुनिया जा ताज़ा समाचार बि ॾिसंदो आहियां मैसेज जेके सुठा ऐं सुविचार जेके भक्ति भाव जा हूंदा आहिनि उहे पंहिंजे जेके वाट्सएप ते यार दोस्त या मिट माइट या ॿिया कोई मुंहिंजे ग्रुप में हूंदा आहिनि उन्हनि खे वाट्सएप बि करे छॾींदो आहियां ॿियो त कंहिं जो जनमु ॾींहं हूंदो आहे त हुनखे जनमु ॾींहं जूं वाधायूं बि ॾींदा आहियूं कोई हिन दु फ़ानी दुनियां मां सफ़रु करे प्रभुअ जे चरण शरण में पहुची वेंदो आहे त हुनखे श्रद्धांजलि तौरु ते ओम शांति बि लिखंदा आहियूं अहिड़ी तरह जेके बि सुठा गुण मोबाइल में आहिनि उन्हनि सभिनिनि जो सही उपयोग कंदा आहियूं फ़ालतू जा प्रोग्राम ॾिसी टाइम ख़राबु न कंदा आहियूं देश परदेश ताईं सभिनी सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं करे पंहिंजे मिटनि माइटनि यार दोस्तनि जो हालु अहिवाल वठंदा आहियूं ॿियो त मां मोबाइल ते पंहिंजे दुकान जा कुझु जेके नवां नवां आइटम ईंदा आहिनि उहे फ़ेसबुक ते मोकिलींदो आहियां उहे ॾिसी करे मूंखे घणेई नवां ग्राहक मिलंदा आहिनि ऐं मुंहिंजो धंधो इनकरे ॾाढो सुठो हलंदो आहे ऐं नएं माण्हूअ सां ॼाण सुञाणप थींदी आहे अहिड़ी तरह मोबाइल ॾाढो फ़ाइदेमंद आहे मां मोबाइल सॼे ॾींहं में ॿ टे कलाक ॾिसंदो आहियां जंहिं में सुबुह जो दुकान ते हिकु कलाकु खनि शाम जो बि अधु मुनो कलाक ऐं राति जो फ्री थी करे हिकु कलाक मोबाइल ॾिसंदा आहियूं हुन में समाचार जेके बि सुठा हूंदा आहिनि उहे ग्रहण कंदा आहियूं ॿियो त मोबाइल जे बारे में मूंखे भक्ति भाव जा भॼन भक्ति जूं कथाऊं सांस्कृतिक प्रोग्राम देश विदेश जा समाचारु ऐं ॿियूं जेके सुठियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि उहे पसंदि कंदो आहियां बाक़ी त फ़ेसबुक ते इंस्टाग्राम ते ॿिया घणेई न ॾिसण जहिड़ा ऐं ॿारनि खे बिगाड़नि वारा या चोरी लूटमार कूट जी फिल्मुनि वारा प्रोग्राम ॾिसण जरा बि दिलि न थींदी आहे अहिड़ी तरह असां मोबाइल जो सही उपयोग सुठो नमूने कंदा आहियूं जय झूलेलाल